जँ जँ लोग पढ़ै लिखै लगलैया तऽ हुनका सभके पास समय नहि मिलैत छै लेकिन किछु अनपढ़ महिला सभ भी छथिन जेकरा पास पढ़ाइके गुण नहि छै लेकिन आओर हस्तकलाके गुण विशेष रहैत छै हुनकर ओहिमे दिमाग हुनकर जादा चलैत छै तऽ ओहि सभ कामके लेल अगर सरकार व्यवस्था कऽ देथिन जाहिसँ घरे घरे किछु कच्चा मालके रूपमे किछु समान सभ दऽ देथिन जैसे ऊन धागा ई सभ देथिन या अगरबत्ती बनाबऽके लेल जे होइत छै से या चिप्स चरौड़ी ई सभ बनाबऽके लेल या अदौरी कुम्हरौरी ई सभ जे बनबैत छथिन महिला सभ घरमे तऽ ओसभ बड्ड सुअदगर होइत छै आओर सभ लोक लाइक करैत छै जे बाहरके लोक छै से या गाँव घरमे भी ओ तऽ अपना घरमे भी उपयोग करैत छथिन तऽ ओहि सभके लेल या सेवइ बनाबऽके लेल एहि तरहके बहुत सारा काम होइत छै जाहिमे कच्चा माल नहि रहै के चलते औरत सभ अपन विकासके काम नहि करि पाबैत छै तऽ सरकारसँ हमरा इएह अपेक्षा अछि कि कुटीर उद्योग कुटीर उद्योगके खोलिकऽ आओर कच्चा माल उपलब्ध कराबथि एहिसँ की होइत छै कि सभ महिला सभकेँ काम भी मिल जेतै आओर अपन जे मिथिलाके छै बात व्यवस्था ओसभ भी संरक्षित रहि जेतै किछु मिथिलाके जैसे भाषाके अच्छासँ करबऽके लेल मैथिलीमे प्रचार प्रसार मैथिलीमे ओकर सुझाव सलाह देल जेतै ताहिसँ मैथिली भाषाके भी संरक्षित हेतै आओर मिथिलाके जे छै जैसे मैथिली पेन्टिंग छै मिथिलाके रङ्गाइ कढ़ाइ छै ओसभ भी संरक्षित भए जेतै किछु काम अबैतमे भी साधनके उपलब्ध नहि रहैके चलते भी नहि करि पबैत छथिन महिला सभ तऽ एहिके लेल सरकारसँ अपेक्षा अछि कि सरकार ई चीजके बढ़ावा देत आओर हुनका सभके साथ देथुन महिला सभके साथ देथुन ताहिसँ महिला सभ घर बैसल किछु कर पबथिन आओर आमदनी भी ओहिसँ होइ जेतनि महिला सभके घर चलाबऽ लेल आओर अपना आपमे महिला सभके मजबूती भी मिलतै आ एहिसँ संरक्षित भी भए जेतै